असां वेझण में हिकु वॾो त्योहार मल्हायो आहे जंहिंजो नालो आहे गुरू पुर्णिमा इन ॾींहं ते असां गुरूअ जी पूॼा कंदा आहियूं असांजा गुरू उहे आहिनि जेके पहिरों त भॻवानु झूलेलाल ऐं असांजे सभिनीनि मंदरनि में सभिनीनि गुरुनि जी पूॼा थींदी आहे असां हिननि गुरूनि जे ॾींहं ते जाम सुठो नाच गानो त्योहार मल्हाए करे कंदा आहियूं असां हिन लाइ सुठे नमूने प्रसादु ठाहींदा आहियूं ऐं सभिनीनि खे विरिहाईंदा आहियूं असांजे लाइ गुरु पुर्णिमा जो ॾींहुं ॾाढो वॾो हूंदो आहे हिन ॾींहं ते असांखे गुरुनि जी आशीर्वाद मिलंदी आहे ऐं असांजा गुरू असां ते ख़ुशि थींदा आहिनि